हा मां सिलाई सिखी हुई त हुन में मां कोट वारो कॉलर वारो वॻो ठाहियो हुओ घेरेदार फ्रॉक बि हुई त उहो जॾहिं मां पहिरीं दफ़ो ठाहियो त ॾाढो सुठो ठहियो हिक ई दफ़े में फिनिशिंग आई त उहा ॾिसी करे मुंहिंजी साहेड़ी बि मुंहिंजी तारीफ़ कई मुंहिंजे मम्मी पापा बि मुंहिंजी तारीफ़ कई त उन कम खे ॾिसी करे मुंहिंजी मम्मी पापा मूंखे अॻतां लाइ प्रेरणा ॾिनी की मां हिन ई कम खे कारोबार जे रूप में खणी वञा ऐं मां आज ॾाढी सफ़ल आहियां हिन कम में ऐं हिन फीडबैक मिली करे मुंहिंजो अॼ ॾाढो सुठो कारोबार थो हले ऐं मां ख़ुशि आहे